नमस्ते किताब आपके पास है हम गणित गणित चाहिए आठ की हाँ हाँ

हाँ देख लें गणित का किताब चाहिए हाँ और किताब हिंदी की चाहे अंग्रेजी चाहे गणित ऐ हाँ हाँ बच्चों की किताब चाहिए पाँच की अच्छा अच्छा जी ठीक अच्छा

हाँ हाँ इंग्लिस मिडियम पढ़ते हैं भूगोल की किताब भी दें

हाँ हाँ हाँ हाँ मुग़ल

और वही और वही बताएँ नै

कापी उपी पेन उन चाहिए हाँ ठीक ठीक अभी विज्ञान विज्ञान किताब हमको चाही विज्ञान का ठीक है ठीक रख दीजिए